میرے علاقے میں بہت سارے پرندوں کو دیکھا جا سکتا ہے جیسے کبوتر فاختہ گوریا چیل کوا باز مینا طوطا بلبل پھدکو کنگفشر ہدہد یہ سارے پرندے میری طرف کافی دیکھی جا سکتے ہیں کیونکہ میرے علاقے میں ہریالی بہت ہے اور پالوشن بالکل بھی نہیں ہے مجھے کبوتر اور طوطا بہت پسند ہے اور میں نے کبوتر اور طوطے گھر پر پال بھی رکھے ہیں میرا طوطا تو بول بھی لیتا ہے